असांजे सिंधी भाषा में जीअं त घणेई कहावतू ऐं मुहावरा आहिनि उन मां मुंजा कुछ पसंदीदा आहिनि जीअं त घर बारे ॾियारी कनि वॾो नुक़सान करे नंढी ख़ुशी हासिल कनि ॿियो घर गुरूअ जो दर पंहिंजो घर जी अहमियत गुरुअ जे दर जेतिरी हूंदी आहे टियों घोड़ा विकणी सुम्हण कंहिं बि ॻाल्हि जी चिंता न हुजण चौथो घर में छोरो शहर में ढिंढोरो उन शइ जी ॻोल्ह में भटिकण जेका पाण जे पासे में हुजे